ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام پہلے سے بہتر ہے پہلے بہت ہی خستہ یا حالت تھی صحت کے اوپر دیکھنے کے لئے اب پہلے سے بہ نسبت بہت اچھا ہے اور بولے تو اس میں کیا ہے وہ تو لمبی قطاریں جو ہیں وہ لمبی قطاروں کا سسٹم ابھی تک چلتے آ رہا ہے کس وجہ سے ہے بولے تو اس میں انایمپلائمنٹ یعنی کم ہو گیا ہے یعنی ملازمتیں اسپتالوں میں جہاں پہ پہلے دس پندرہ لوگ رہتے تھے آج وہیں چار پانچ ہو گئے تو اس لئے اسٹاف پہ کام زیادہ ہونے سے جلدی کام نہیں ہو سکھ رہا اس لئے قطاریں بہت لمبی چل رہے ہیں اسٹاف اگر رہا تو اس میں قطاروں میں کمی ہوتی ہے اور کام تیز تیز ہو کے قطاریں نہیں ہوتی ہیں قطاروں میں کمی پیشی جب کا جب کچھ کام ہوتا ہے فاسٹ ہو کے فاسٹریک پہ کام ہو سکتا ہے